میری روزمرہ کی زندگی کی سرگرمیوں میں جس کے ذریعے سے میں اپنی صحت کو برقرار رکھنے کی پوری کی پوری کوشش کرتا ہوں اس میں پہلی چیز یہی شامل ہے کہ میں روزمرہ کی زندگی میں اپنے اصول میں میں اس چیز کو شامل کر رکھا ہے کہ میں صبح و شام کچھ کلو میٹر دوڑا کروں اسی کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے صحت کو برقرار رکھنے کے لیے دوسری چیز یہ رکھ رکھی ہے کہ میں وقت پر کھانا حاصل کروں اور زیادہ سے زیادہ پانی پیوں اسی طرح سے میں نے اپنے صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ڈرائی فروٹ کا بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور جو وٹامن والی گولیاں ہوتی ہیں انہیں بھی میں کھاتا رہتا ہوں